हलो स्वविगी से बात कर रहे हैं जी हमने जो ओडर किया था वो हमें नहीं मिला उसके बजाय हमने दूसरा ओडर मिला वो भी खराब था खराब औडर को लेकर हम क्या करेंगे जो हमने औडर किया वो औडर हमें दीजिए उसके अंतः हमें गलत औडर क्यों दिया जा रहा है हमें गलत औडर मिला उसके भी पैसे नहीं देंगे हम और हमें हमारा किया था वो आर्डर हमें व दिया जाय